सिन्धी कढ़ाइ जेना हमसब सिखलहुँ बड्ड भिरगर छै आओर हमरा गाँवमे लाला जी सबके बेटी सबके बहुत ई सब सिन्धी कढ़ाइ बहुत होइ छलै हमहूँ सब सिखलहुँ बड्ड भारी आर जेना सुजनी हमसब पहिले नया कपड़ा तऽ नहि ओतेक पुराना धोती साड़ी सब सुजनी बनेलहुँ ओहोमे बुझाइ छै बहुत कष्ट जेना दू अङ्गुरी बुझाइ छै एहिठाम गेल आओर इएह सब कढ़ाइ पुराना सिलाइ कढ़ाइ कयलहुँ भिराह छै कठिनाइ छै पुरान धोती साड़ी एहि सबपर कयलहुँ आओर सुजनी इहो भिराह छै सिन्धी सेहो भैरगर छै बहुत भारी छै ई सब सियै फाड़ैमे बहुत कष्ट होइ छै ई सब पुरनका अथी अइ अभी तऽ सबचीज चलि गेलै मशीनेसँ जल्दी भऽ जाइ छै ई सब हमसब सिखने छी